नमस्ते भैया नमस्ते भैया अच्छा टी वी एस कंपनी है ना हाँ बहुत अभी तो बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल आए भी हैं भैया आपको किस प्रकार की यानी की चाहिए अच्छा माइलेज वगैरह ज़्यादा हो

अच्छा अच्छा तो टी वी एस का तो माइलेज तो वैसे जिसने भी बताया सही बताया क्योंकि टी वी एस का माइलेज तो बहुत अच्छा ही होता है है ना अभी न्यू लेटेस्ट मॉडल में टी वी एस आई क्यूब नाम से एक कंपनी का मॉडल है तो वो अच्छा तो वो वाली जो है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी भैया वो उसका माइलेज भी सबसे ज़्यादा ही है बोले तो

हाँ वो भैया अभी हाँ भैया हाँ हाँ उसकी एक खासियत भी है ना भैया कि अभी पहले के जो लोग थे तो टी वी एस का उपयोग तो करते थे लेकिन उसमें सेंसर वगैरह नहीं लगा होता था लेकिन अब ये लेटेस्ट मॉडल में क्या हो गया है कि थोड़े जो कारपेंटर मैकेनिकल लोग रहते हैं उन्होंने सेंसर भी लगा दिये जिसके माध्यम से आप कही गाड़ी को छोड़कर छोड़ करके यानी के छोड़ते भी हो ना तो वो आपको पता चल जाएगा की कौन उसके पास में खड़ा हैं या जो भी समझ तो रहे होंगे आप क्यूबिक हाँ ना वो वही है ना भैया जो आपको बता रहे है ना टी वी एस आई क्यूब वाली सिबिल स्कोर की बात कर रहे क्या भैया अच्छा हाँ हाँ सिबिल स्कोर क्या है भैया कि आपने कहीं से पहले लोन तो नहीं लिया था भैया अच्छा क्लियर है क्या तो मेरे को चेक कर लेता ना ठीक है ना हाँ जी भैया देख लेता हूँ भैया एक मिनट भैया हाँ भैया आपने तो लोन उठाया था लेकिन आप ने सात आठ महीने के पहले ही उसको पूरा क्लियर कर दिए थे हाँ जी भैया मैं क्या बोल रहा था भैया आपको गाड़ी कैश पेमेंट में चाहिए कि ई एम आई के ई एम आई अच्छा तो अभी हाँ ई एम आई के तौर पर किश्त पूरी पकड़ के भैया आपको एक लाख बीस हज़ार तक चली जायेगी मंथली किश्त की बात मंथली किश्त की बात करने ना भैया तो आपको पांच हज़ार रूपए मंथली देना पड़ेगा हाऊ जी भैया

क्या बोले भैया हाँ जी भैया आज तो जमा करना ही पड़ेगा ना तो अभी आप आप अभी ज़्यादा नहीं तो बीस एक हज़ार रूपए तो कर देना मिनिमम भैया बीस हज़ार रूपए आप उसके ऊपर कितने भी अपनी स्वेच्छा से कर सकते हो फ़िर हओ भैया फिर वो आपकी हाँ भैया लेटेस्ट हाँ लेटेस्ट मॉडल हैं अभी का मस्त माइलेज बहुत अच्छा है सेंसर युक्त गाड़ी है भैया मस्त किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी भैया जी सर दिक्कत तो नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की

हाँ भैया हाँ जी भैया मैं बिल बना देता हूँ एक मिनट भैया हाँ ठीक हैं जी भैया बिल बन गया है आप ले सकते हो है ना हओ भैया ठीक भैया हओ